भारताव आं मोजां मोनसिननाय जायगा होननानै बुङोब्ला सा ओनसोलाव थानाय भुटान बरदार गुदि मोनाबिलि पिकनिक स्पट बेयाव मानो होनोब्ला बेयाव दैमा सेर सेर बिफां लाइफां हाजो सेर सेर दैमा दैसा अन्थाइ बारि बिनिफ्राय गासैबो फारसेनिफ्रायनो मोजां थान्दा गुसु बिनिखायनो आं बे जायगायाव थांनो लुबैयो फेमेलि जों ज' मोजाङै गोजोन खुसि गोसो खुसि बेरायहैनो लुबैयो आरो ओमफ्रायो बिनिफ्राय आं थांनोथ' बिफोरखौनो मोजां मोनो आरो जोंनियाव गुसु गुसु थान्दा थान्दा समायना जायगाखाय नेसारेल गुसु बार बारो बिफां लाइफां खोलो खोलो सारि सारि बिनिखायनो आं बे जायगाखौ मोजां मोनो आरो